रांदि करण जा जाम अनेक हिक खां हिक फ़ाइदा आहिनि श शारीरिक तरी शारीरिक तरीक़े मानसिकु तरीक़े समाजिकु समाजिक तरीक़े पण हिनमें मां तव्हांखे ॿुधायां थो की छा छा फ़ाइदा थींदा आहिनि रांदि करण खां रांदि करण खां जेको आहे न असांजो मानव जो जेको दिमाग़ु आहे शारीरिक जेकी बि आहे मानसिकु जेको बि तकलीफ़ आहे न हूंदी आहे तकलीफ़ जेके थींदी आहे हूअ सङु उन मां घटि में घटि थींदी आहे अॻियां हली करे वधंदी आहे त रांदि हर कंहिंखे करणु खपे अॼु नंढा नंढा ॿार रांदि न कंदा त अॻियां वड वॾा थींदा त जाम तकलीफ़ ईंदी हड्डियूं कमज़ोर थी वेंदी अगरि नंढेपिण खां ई पंहिंजे शरीर जे मथां ध्यानु ॾींदा रांदि रुंद कंदा रांदि करण जो मतिलब छा आहे रांदि त ख़ाली नालो ॾींदा आहिनि रांदि करण खां जेतिरा तां रांदि कंदा ओतिरो तव्हांजो शरीर हलदो तव्हांजो शरीर कम कंदो ओतिरा तव्हांजा हथ पैर हलंदा अॻियां हली करे जीअं तव्हांजी उमिरि थींदी न तव्हांखे सॼी जिन्दगी हू तव्हांखे कम ईंदी रांदि रांदि जो छो जो तव्हांजो शरीर आहे न हल चल वधीक करे थो हर जॻह ते नचे थो उड़े थो जाम बीमारियूं सभु सभु परे थींदो आहे उनसां छा थींदो आहे हडियूं मज़बूत थींदियूं आहिनि ॿियो मेन जेको टेंशन हूंदो आहे रांदि रांदि में सॼा हूअ रांदि कंदे टेंशन बि सभु निकिरी वेंदा आहिनि दीमाग़ु में जेका बि टेंशन आहे असांखे उन टेंशन निकिरी वेंदा आहिनि त रांदि करण जा ई सभु फ़ाइदा आहिनि की जेको टेंशन आहे टेंशन निकिरी वञे पंहिंजे स्किन लाइ बि जाम सुठी हूंदी आहे रांदि छोकी जेतिरी रांदि कंदासीं ओतिरो वधीक असांखे पसीनो निकिरंदो पसीनो निकिरंदो त तव्हांखे ख़बर आहे की पसीनो निकिरे त पसीने में बीमारियूं बि मरी वेंदियूं आहिनि त बीमारियूं बि निकिरी वेंदी आहिनि रांदि कारण में ॿी मेन जेको जेको तव्हांजो शरीर आहे शरीर हिकदमि मस्तु थी वेंदो आहे तंदुरुस्तु थी वेंदो आहे कोई बीमारी अचनि जो को चांस न रहे हिकदमि फ़िट थी वेंदो आहे तव्हांजो शरीर रांदि करण जा ही अनेक फ़ाइदा आहिनि रांदि करण सां छा तव्हांजो समाज में बि नालो थींदो न ई माण्हू रांदि करे थो घुमे थो फ़िरे थो सभु करे थो त हीअ मज़बूत आहे कोई बीमारी कोन्हे कोई बीमारी न थिए तव्हांखे सिखणु जाम पुजंदो जेतिरी तव्हां वधीक रांदि कंदा ओतिरो ज्ञान मिलंदो रांदि में बि करण में हिक खां हिक ज्ञान हूंदो आहे खो खो आहे कब्बडी हीअ सभु महाभारत जे टाइम जी रांदू आहिनि जाम कुझन सिखण मिलंदो आहे हिनमें